असीं हिकु सौ अठ हिकु हज़ारु अठासी अठ लख वीह हज़ार अठ सौ अठ हिकु लखु ॿ ॿ सौ अठवंजाहु